बोललक नहि बनबै लेल लेकिन हमरासँ नहि भेलै बहुत परेशानी भेलै ई कारण कोशिश करैत करैत किछु सुधार मिलै कऽ बाद बोललखिन एक हफ्ता कऽ नाम लेकिन हमरासँ नहि बनलै फिर भी कोशिश कयलियै लेकिन गलती हो जाइ रहै फिर गेलियै वहाँ पर बनाइ कऽ देलियै हँ एकर बाद घरमे सभ गुस्साबैत रहथिन नहि बनलै तऽ फिर देलियै हुनका फिर बनाबैत बनाबैत कोशिश करैत करैत फिर बनि गेलै एकर बाद गेलियै हुनका लै कऽ दै एलिअनि